جی میں نے آج تک ایسی کوئی چیز ڈرا نہیں کری حالانکہ میں ڈرائنگ کرتی ہوں اکثر میں اپنے بچوں کے لیے کارٹونس وغیرہ ڈرا کرتی ہوں اور اپنے اسکول کے وقت میں میں نے بہت ساری چیزیں ڈرا کری ہیں لیکن میں نے آج تک کچھ ایسی تصویر نہیں ڈرا کری جس کا کوئی بہت زیادہ گہرا میننگ ہو